जित्थुआं अस डंगर खरीदने होन्ने ओह्दे बारै सुनाना अ'ऊं ते अगर कुसै असें मैह् लैनी ते ओह् मंडी होंदी जि'यां जम्मू जाना पौंदा ते जम्मू दे अग्गै इक्क नमां शैह्र औंदा उत्थै बड़े सारे गुज्जर होंदे उं'दे कोल बड़ी ज्यादा मैंही होंदियां रक्खी दी उ'नें बड़े ज्यादा खर्चा बी होंदा पर शैल बी थ्होई जंदियां ते अगर कुतै लैनी होए ते लक्ख इक लक्ख रपेऽ दी इक्क मैह् थ्होंदी ऐ ते अगर दांद लैना होए कुसै ने ते दांद जेह्ड़ा होंदा ओह् बी उत्थुआं दा पंजाह् सट्ठ ज्हार रपेऽ दा थ्होई जंदा पर अज्ज कल्ल दांद लैना बेचना बंद करी दे लोक कि जे गोरमैंट ने बड़ी ज्यादा तरक्की करुड़ी निक्कियां नक्कियां मशीनां जेह्ड़ियां होंदियां खूम्बे बाह्ने आह्ली हत्थै ने चलदियां ओह् बनाऊडियां ते ओह् सारें लोकें लेई लैतियां ओह्दा कारण केह् ऐ कि दांदे दी खरीद फरोख जेह्ड़ी ऐ बड़ी घट्ट होई दी मैही दी ज्यादा ते ग'वें दी बी ज्यादा ऐ गवां बी लैनी होन ते ओह् बी उत्थां दा गै थ्होंदियां ते इ'यां लोकल ग्रांऽ दे लोक होंदे जेह्ड़े हुंदे शा बी थोई जंदियां होर ओह् केह् होंदा कि दूद्ध बड़ा घट्ट दिंदियां ते उं'दी अगर प्राईस दी गल्ल करचै तां गमै दी तां पैंती चाल्ली ज्हार दी गौ लैनी होए ते ओह् दो त्रै चार किल्लो दूद्ध देऊड़दी अगर कोई सत्तर अस्सी ज्हार दी गौ होए तां ओह् देऊड़दी सत्त आठ्ठ किल्लो ते कोई लक्खे खंडे दी होए तां ओह् गौ जेह्ड़ी होंदी तां ओह् दिंदी कोई बारां तेह्रां चौह्दा किल्लो दुद्ध देहाड़ियां दा बड़ियां बड़ियां शैल नस्ल दार ग'वां जेह्कियां बी हैन थोई बी जंदियां न ते मैही दी गल्ल करचैं तां ठीक बी ऐ न बड़ियैं सारी जगह् च मैही जेह्ड़ियां न लोकल लोकें शा बी थ्होई जंदियां पर केह् होंदा कि केईं बारी उं'दे च किश ऐब होंदे ते ओह् तां बेचदे अगर अस मंडी दा आनचै तां उ'नें बेचने आस्तै आंदी दी होंदियां तां ओह् बड़ियां ठीक होंदियां ते अगर फ्ही दोबारा अस बेचनियां बी होन तां अपने घर रक्खियै दुबारै दूद्ध शुद्ध लेइयै दूए सूहे च तां ओह् बड़े पैसे बी दसदियां न की के उं'दी नस्ल जेह्की बड़ी शैल होंदी ऐ इ'यै कारण ऐ जित्थुआं दा अस डंगर होंदे